हेल' दखानदार ओमफ्राय दख'नाफोर मोजां मोजां दख'ना दङ नामा नोंनाव ओमफ्राय कालारफ्रा मोजां दंना गैया आगर गुबै दावराय मोख्रेब बेफोर

औ ओमफ्राय दामफ्रालाय बेसेबां बेसेबां लायो बेफोरखौलाय ए औ

बिफोरखौ मोजां नंगौ ना नङाथाय बेबा माबाफाब्रा कुवालिथिफ्राबा

नोंनाव ओमफ्राय हाइस माबानि दामगोसानि माबायालाय बिसिबांसिमाव दङ दा दख'नाया ए मुगा पाटनिबो दंलायलायो दंलायलायो नामा नोंनावलाय मुगानि

दामानो बारा बारा जाथारखोना माखो बारा बारा मोनदां मुगा पातनियालाय बिसिबां नोंनालाय जि दाम दाम माथो

औ दख'ना माबाफ्रा ओमफ्राय आगर माबाफ्रा मोजां मोजां नंगौना नङा बेबा मोजां मोजां नङाबाथाय लानो बालाय लाङो हां अबेबा अबेबा गानबानो थनखो थनखा थनखो थनखा जाजोबो माथो थनख्रेब थनख्राब नो दामजों माबाजों एसे मोजां मोजां फाननांगौबाल माथो दामखौल' बारा बारा होननानै जायो नामा सोरबा दामफोरखौबो एसे मा जिनिसजों नायनानै माबानांगौना जि दस्राफ्रा आजां गाजां दाम होला बायो इन्दिफ्रालाय इन्दिफ्रा

इन्दिखौ लाफेराखै

बिदिखौसो सेल खालामसोलाबायो इन्दिखौ मोनबा गांसे बायगौमोन आं मुगाखौबो दामफोरखौ एसे बारा मोनदां ए दे होनबालाय मालाबा मा नायनानै थांनानै लाजासिगोन बियो दे